فصل کاٹنے کا کوئی تہوار نہیں ہے بس یہ ہے کہ جب فصل ہمارا بہتر ہوتا ہے تو ہم لوگ خوشی مناتے ہیں کہ اس بار الحمد اللہ فصل ہمارا بہتر ہوا ہے اور قدرتی مناظرہ یہ ہے کہ جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے جب فصل میں ہمارا بوتے ہیں اور اس وقت بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو جب بارش اس وقت ہو جاتا ہے موجودہ حالات کے وقت تو پھر ہمیں خوشی ملتی ہے کہ چلو بارش ہو گئی اب ہمارا فصل بہتر ہوگا اور جب ہمارا فصل بہتر ہوتا ہے تو گھر میں خوشحالی آتی ہے روزی روٹی ہماری چلتی ہے اسی کی وجہ سے تو اس لیے ہم لوگ خوش ہوتے ہیں اور ہم لوگ جشن مناتے ہیں باقی ان کا کوئی تہوار نہیں ہے کہ فصل کاٹا جائے تو ایک تہوار منایا جائے یا پھر کوئی طرح کا ایک یہ کیا جائے ویسا کچھ نہیں ہوتا فصل کاٹنے جب فصل بہتر ہوتا ہے ہم لوگ کو ایک خوشی ملتی ہے کہ چلو اس بار کا ہمارا جو فصل ہوا وہ بہتر ہوا تو اس لیے فصل کاٹنے کے بعد کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو ایک تہوار کا نام دیں یہ تہوار نہیں ہے یہ بس ایک قدرتی مناظرہ ہے کہ چلو اگر اس بار فصل ہمارا بہتر ہوا ہے تو ہمیں ایک خوشی ملتی ہے کہ ہاں اس بار ہمارا فصل جو ہے بہتر ہوا ہے